बिबार बारियाव बारनाय बिबारफोरखौ आं जोबोर जोथोन लायो मानो होनोब्ला बिबारफोरा एबा बारफुनाय समायना गावदां बिबारफोरा जोंनि न'खौहाय समायना खालामो आरो बेफोर बिबारफोराव बाफैनाय बेरे सिखिरिफोरनि बिदै सोबनाय आरो बायदेमलाय सिदेमलाय बिसोरनि बालाय बिरलायफोरखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो बेनि थाखायनो आं बिबार बारियाव बारनाय बिबारफोरखौ जोबोर जोथोन खालामो बोरमा मोसौ बेफोरनि जानाय बेफोरनि नास'यनायनिफ्राय आङो रैखा खालामनो बेबायदिनो बिबार बारियाव बारनाय बिबारखौ आं जोबोर जोथोन लायो आरो थाइनाय फिथाइफोरखौ एबा माखासे थाइग्रा फिथाइ थायग्रा जाजाग्रा बिफांफोरनि फिथाइफोरखौ आङो फोमोननो आरो मोननायनि उनाव आङो बेफोरखौहाय राननानै न'खराव जायो आरो न'सुंसे एबा आंनि खाथियाव थानाय न'फोरनोबो आङो राननानै हरो आरो गोबाङैनो फिथाइ थायोब्ला बेफोरखौ आङो साखाथिनि दखानाव थांनानैबो फानहैयो आरो बेफोरखौ फाननानै आङो थाइसे थाइनै रां खामायो बेबायदिनो आं बिबार बारिआव बारनाय बिबारफोरखौ जोथोन लायो आरो थाइनाय फिथाइफोरखौ आङो फोमोननानै न'खराव राननानै जायो आरो न'सुंसेफोरनो राननानै हरो